مجھے بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن مجھے کتابیں پڑھنا سب سے اچھا لگتا ہے میں اپنے اسکول ٹائم میں بہت کتابیں پڑھتی تھی میں اور میری بہن دونوں اسکول سے چھٹی ہونے پر بازار جایا کرتے تھے ان دنوں مہکتا آنچل نام کی ایک میگزین آیا کرتی تھی ہم دونوں ہر مہینے اس مگزین کو پڑھا کرتے تھے کیوںکہ انسان اپنی نجی زندگی کے بارے میں لکھ کر اس میگزین میں چھپواتے تھے اس میگزین میں ہر طرح کی کہانیاں ہوتی تھیں کوئی اپنی خوشی کے بارے میں لکھتا تھا تو کوئی اپنے غم کے بارے میں بتاتا تھا اس کے علاوہ بھی بہت سی اچھی باتیں ہوتی تھیں بہت سی عورتیں اپنے کھانے کی ریسیپی بھی شامل کرتی تھیں اور کچھ اور تیں سلائی ٹپس بھی دیا کرتیں تھیں بہت سے لڑکے لڑکیاں اپنی شعر و شاعری چھپواتے تھے میں آج بھی بہت کتابیں پڑھتی ہوں اور کتابیں پڑھنے سے ہی مجھے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے